आं संनाय खावनायफोरखौहाय आयजोफोरनिल' होन्नानै साना मानो होन्नानै बुङोब्ला जेब्ला आयजोफोरा बबेबा खामानियावहायबो थांनो गोनां जायो नालाय बेबायदिनो आयजोफ्रा बबेबा खामनियाव थाङोब्ला न'खरनि गारजेन एबा हौवाफोराबोथ' संनानै दोन्नो नांगोन ना मानो होन्नानै बुङोब्ला आयजोफ्रा आयजोफोरा माखासे ओंखाम संग्रा आयजोफोरा बबेबा खामानियाव थांगोन मेंनानै फैगोन समावहाय सानसे जागोन सानावनि ओंखामखौलाय सोर संना होनांगौ गावनो गाव संना जायाबालाय बेखायनो हौवाफोराबो संनो नांगोन संनो नांगौ आरो मानो होन्नानै बुङोब्ला संनाय खावनायालाय मा हौवा मा हिनजाव जों सोलोंबानो गासैखौबो हाजोबखायो बेखायनो संनायखौहाय आङो हिन्जावफोरनिल' होन्नानै साना हौवाफोराबो संनांगौ जोंनि न'खरावहाय हौवाफोरा सङो आरो सङो आरो माखासेया आरो माखासेया सङा मा मानो होन्नानै बुङोब्ला जों आयजोफ्रानो बांसिन न'आव थाखायो नालाय जोंहानि न'खरावहाय न'आव थाबाय थाखायो बेखायनो आयजोफ्रानो सङो आरो आरो हौवा मानसिफ्रा माखासे फिसाफोरा कलेज आवहाय स्कुल फ्राव थांबाय अब्ला आं आंनो संनानै दोनबाय जेब्ला आं बबेबा मोनसे खामानियावहाय थांगोन अब्लासो आं गैयाब्ला बिसोरो संनानै जायो आरो बेबायदिनो मोजां मोजाङैनो संनानै जायो आरो बिसोरबो रोंगौ रोंनाया संनोहाय बेखायनो आं सानो संनाय खावनायखौहाय हिजावफोरनिल' नङा हौवाफोराबो संनांगौ